नमस्ते सर जी सर बोलिए जी सर हमारे यहाँ बहुत से साइकिलें मिलती हैं रेंजर साइकिल और सिंपल साइकिल छोटे बच्चों की साइकिल सभी प्रकार साइकिल मिलती है बोलिए आपको कौन सी साइकिल चाहिए जी सर रेंजर में बहुत ही साइकिल मिलती हैं मतलब डबल साॅकर की चाहिए कि सिंगल साॅकर की चाहिए जी सर मिल जाएगी

जी सर बहुत से रेट की मिलती हैं पाँच हज़ार छः हज़ार सात हज़ार जैसा आप लेना चाहें हाँ बच्चों की भी साइकिल मिलती है चार हज़ार तीन हज़ार जैसा आप लें हाँ छोटे बच्चों की मिलती है साइकिल

बहुत सी साइकिलें उसमें रेंजर भी मिलती है सैम्पल में मिलती है हाँ कंपनी भी बहुत प्रकार के हैं हरकुलस एटलस मिल्टन ए वन जो जो आप लेना चाहें हाँ जी जी आप कौन जो आप जिस कंपनी का लेना चाहो उस कंपनी की मिल जाएगी हाँ आप कौन सी कंपनी का लेना चाहते है साइकेल

जी आप कितनी साइकिल लेना चाहते हैं

जी जी तो आप जो लेना चाहते हैं अपने लिए वो छः हज़ार की पड़ेगी और जो बच्चे के लिए है वह चार हज़ार की पड़ेगी तो आप रेट से सहमत है ना जी जी तो ऑफ़र चल रहा हमारे दुकान पर दिवा दिवाली का ऑफ़र चल रहा है तो अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा जी आपको अगर आपके साइकेल जो आप लेंगे तो उस पर आपको पचास पर्सेंट डिस्काउंट मिलेगा और जो छोटे बच्चे साइकिल हैं उस पर आपको चालीस पर्सेंट का डिस्काउंट मिलेगा जो आप अगर साइकिल लेना चाहते हैं तो आप हमारे दुकान पर आ सकते हैं जी आपको दोनों साइकिल मिल जाएँगी जो आप लेना चाहें चाहे आप रेंजर का लेना चाहें चाहें आप ए वन का ले लें जी सर आप हमारे दुकान पर आइए जी सर जी सर नमस्ते सर